नौ हजार आठ सौ अस्सी तीन हजार पाँच सौ पचास चार हजार दो सौ बीस और तीन हजार दो सौ पचास और दस हजार दो सौ तीस